जय झूले मां भारत हिंदूजा अॼु हिकु टॉपिक हिकु शइ जे बारे में ॻाल्हाईंदुमि जीअं ब्रह्मांड असांजो ब्रह्मांड में ॾाढा ग्रह आहिनि जंहिंमें सभु कुझु आहे ऐं हुनमें मां इहो थो चवां जिते ॼाणे रहियो आयां की उनमें जीवन न आहे ख़ाली छो छोजो ब्रह्मांड में बाक़ी सभु शयूं तव्हांखे मिलनि थियूं हिन करे अॼु ताईं जीवन ॿियो कोई न मिलियो आ हिन धरती ग्रह खे छॾे करे त मां ए ब्रह्मांड में अगरि ॾिसो वञे सिर्फ धरती ते ई ग्रहनि में जीवन आहे ॿियो किथे आहे कोन जय झूले